मुर्गी बीमार पड़ि जाइ छै तखन ओकरा लेल ओइ प्रकारके डॉक्टर अलगसँ रहय छै ओकरा बजाके मुर्गाके दिखाके सुरक्षा राखि सकय छियै जखन ओ जानवर जे छै किएक तऽ बाजि नहि सकय छै ओकरा अनुभव कए कऽ ओकरा तकलीफ छै हम ओकरा डॉक्टरके पास ल बोलाके डॉक्टरसँ ओकरा सलाह लए कऽ ओइ मुर्गाके सुरक्षा कए कऽ रखय छियै जेहनके जानवर जोखिममे छै जानवर जे छै तऽ ओकरा दुःख छै तऽ ओ बाजि तऽ नहि सकइए मगर हम अहाँ ओकरा देखभाल करय छियै तऽ ओकर दर्द समझय छियै आओर पालन ओकरा कोइ प्रकारके रोक होइ छै तऽ सबसँ पहिले रोकथाम करयके लेल प्रबन्धकके पास ओकर तौर तरीका छै ओइ तरहसँ ओ इलाज करय छै